बिदिनो जोंनि फरायसाफोरा बिदिनो गुबुन गुबुनावहाय बिदिनो आसामाव फरायहैयो आरो बिदिनो गुवाहाटी बिदिनो जरहाट बिदिनो गुबुन गुबुन क'क्राझार बिदिनो बङाइगावफोरावहाय बिदिनो थानानै फरायहैनानै बिसोरो बिदिनो सोरबा इन्जिनियार लाइन सोरबा डक्ट'र लाइन सोरबाबा नार्सिं लाइन बिदिनो फरायहैयो बिसोरो बिदिनो गुबुन गुबुन बिदिनो गाव गावनि फिउचारनि थाखाय बिसोरो थांनानै फरायहैयो माबायदि फरायहैनानै माबायदि जों साख्रिफोर मावना जाहैनो हागोन बिदिनो जों मावहैनाय जायो थांनानैहाय बिदिनो गुबुन गुबुन कलेजफोराव फरायहैयो सोरबा बिदिनो थाहैनानै बिदिनो फरायहैयो डक्ट'रफोर जानो इन्जिनियारफोर जानो नार्सफोर जानो सोरबा फोरोंगिरिफोर जानो बिदिनो थांनानै जों गुबुन बिदिनो आयदाफोरखौ सायख'नानै लानानै गावबा गावनि थांखिफोरखौ लानानै जों फरायहैनाय जायो बिदिनो जेराव जों फरायहैनानै माबा मोनसे त' जानांगोन बिदिनि थाखायनो जों फरायहैनाय जायो बिदिनो डक्ट'र जाहैनो थाखाय बिदिनो नार्स जाहैनो बिदिनो डक्ट'र नार्स जानायनि थाखाय जों गोबां गियानफोरखौ लानांगौ जायो जों बिदिनो गोबां सोलोंनांगौ जायो बिदिनो जों ओरैनो सोलोंलाबायनानै जों जेबो मावनो हाया जायो बेनिखायनो जों गुबुन गुबुनाव थांनानै जों फरायहैयो गुबुन गुबुनाव थांनानै जों गोबां नलेज लानो थाखाय जों थांनाय जायो बिदिनो खाथि खालायाव जों सानो जों खाथि खालायावहाय थांनानैहाय फरायनो हागोन नाथाय गुबुन जायगासिनाव थांनानै फरायहैयोब्ला जों बांसिन नलेज मोनगोनखोमा साननानै जों बिदिनो गोजानाव थांनानै फरायहैनाय जायो